हमारे घूमने के लिए पसंदीदा जगह वैसे तो हमारा शहर जोधपुर और उदयपुर माउंट आबू चित्तौड़गढ़ और जयपुर ये सबसे हमारे क्या है न अच्छे जिले इनमे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जैसी चीज़ें देखनी पड़ती है जैसे सर्दी के मौसम में माउंट आबू में और गर्मी मैं वैसे माउंट आबू ठंडा रहता है और उदयपुर में झीले वगैरह सब अच्छे लगते है और चित्तौड़गढ़ मैं बहुत सारे फोर्ट वगैरह किले और आदि यानि चीज़ें घूमने में बहुत सारे मजा आता है और जैसे जोधपुर में भी हमारे यहाँ मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ और माचहे पार्क और मंडोर गार्डन वगैरह बहुत अच्छे है